مئو ضلع میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے بہت سارے ادارے قائم کئے گئے ہیں اس میں شہر میں بہت سارے اقلیتی ادارے قائم کئے گئے ان میں تعلیم الدین انٹر کالج ایک نسواں بھی ہے اس طرح مسلم انٹر کالج فیض عام انٹر کالج نسواں دارالعلوم انٹر کالج مفتاح العلوم انٹر کالج نسواں عالیہ انٹر کالج نسواں نعمانی انٹر کالج مخلوط تعلیم ہیں اس طرح کی ڈگریاں کالج اس طرح کئی ڈگری کالج ہیں تعلیم الدین پی جی کالج ایچ عبد الرب پی جی کالج ڈی سی ایس کے پی جی کالج